हमरा गाममे हर प्रकारके जाति छै जेनाकि ब्राह्मण छथि यादव छथि थोड़ेक मुस्लमान छथि पासवान छथि अनेक ढङ्गके जाति छै सभके अलग अलग काम छै तऽ ओहिमे रहय दियौ एक मल्लाह भी छथि मल्लाह छथि अप्पन मछली पालन करै छथि मछलीके अथी करै छथि आओर लोक जे छै से अपना ढङ्गके काम ओहो निकालै छथि लेकिन पर्व त्योहार जे छथि सभके मुस्लम मुस्लिमकेँ छोड़ि कऽ आओर हिन्दूमे जतेक सभ पर्व त्योहार एक्के ढङ्गसँ एक समूहसँ हमसभ निकालै छी आ पर्व होइत रहैए हमसभ मनबै छी जेनाकि देखियौ एखन यए फागुनमे महाशिवरात्रि हेतै आठ तारीखकेँ तऽ ओहि शिवरात्रिमे रहय दियौ हर जाति आबि कऽ एहि त्योहारकेँ ढङ्गसँ हमसभ बाबा हरिहर नाथकेँ जल चढ़बै छी खेरही स्थानमे रहय दियौ विष्णु भगवान छथि विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायणके मूर्ति स्थापना भेल हन ओहो लक्ष्मी नारायणके बढ़िआँ मूर्ति आनि कऽ हमसभ अथी कयलहुँ हन लक्ष्मी नारायण बढ़िआँ विराजमान छथि हमसभ पूजा अर्चना हुनका करै छी सारा समाज यहाँके सभ जाति आबि कऽ यहाँपर पूजा अर्चना करै छथि मन्दिरमे सभ आदमी महा शिवरात्रिके अवसरपर अच्छा समारोह हमसभ मिलबै छी करै छी सभ आदमी हर जाति मिलि कऽ हर जाति मिलि कऽ कोइ द्वेष भावना नहि यए सभ आदमी पूजा अर्चना करै छी ढङ्गसँ आ रहै छी आओर बढ़िआँ मेलो लगैए महाशिवरात्रिके शुभ अवसरपर मेला लगैए अच्छा मेला लगै छै दू दिना मेला लगैए इएह दू दिना मेलामे भगवान महादेवके बारात अबै छनि बारात हमसभ भगवान महादेवके सजै छी ओहि दिना बारातमे बढ़िआँ खर्च वर्च हमसभ करै छी खर्च कऽ कऽ तब भगवान शिवके विवाह उप् उत्सब मनबै छी अच्छा ढङ्गसँ मना कऽ हमसभ अथी करै ठीक छै